जोंनि बर' हारिनि जेफोर गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनाया जोबोद समायना जोबोद रमायना आरो बे बर' हारिनि जिथु गाननाय समायना रमायनाया माहोनो गावनि आखाइजोंनो दानानै गाननाय आरो गावनि आखाइजोंनो दायो आरो लुयो आरो बे दानाय लुनायजों जोङो गावनि हारिनि गुमुरखौ गुमुरथिखौ लाखिनाय जायो आरो बै लाखिनायजोंनो जोंनि हारिया जिथु बर' माहारिनि बर' हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनाय बे जोबोद माने समायना नुयो आरो बेखौ जोङो अरायबो नागारनो हानाय नङा बे बर' हारिया गाननाय जोमनाय गासै मा होनो दानाय लुनायखौ आरो बे दानाय लुनायजोंनो जोङो बर' हारिखौ जोङो दिन्थिनो हायो आरो समायनायखौ जों नुनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां सिनेमाफ्राव जों नुयो जे जोंनि बर' हारिनि जिथु गाननाय जोमनाय बै गाननाय जोमनायजोंनो जोङो फिल्म प्रडाकश'नफ्राव फिल्म जों नायोब्ला जों नुनो मोनो जोंनि हारिनि बर' दख'ना गाननाय आरो गस्ला गाननाय आरो बेबायदि गुबुन गुबुन गाननायफ्रा जोबोद समायना आरो जों बेखौ समायनायखौ जों बे बर' हारिनि जिथु गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बे आखुखौ जोङो अरायबो नागारनो हानाय नङा आरो नागारनाय नङा आरो बेबायदिनो बांसिनाव बांसिनसो बिबायदि मोनसे दानाय लुनाय बेखौ खालामगोन आरो बेखौ मावबाय थागोन बेखौनो जों भरसा लाखिदों जेब्लायबो बर' हारिया बिबायदि गावनि आखाइजों दानाय लुनाय गावनि आखाइजों बिबायदि दानाय लुनायखौनो गाननानै बेबायदिनो जोबोद समायना नुयो आरो जोबोद समायो आरो बेखौनो गाननानै जोङो खेराइ मोसानाय आरो गुबुन गुबुन बिदि मोजां मोसानाय फावथिना दिन्थिनाय जेरावबो माने कालारफुल एबा आबुं गाबारि जों नुनो हायो आरो जोबोद समायनायखौ जों नुनो हायो बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो बे बर' हारिनि जिथु गाननाय जोमनाय बे जेब्लायबो जोंनानै थाबाय थागोन आरो बेखौ सोरजिबाय थागोन बेखौ सोरजिनानै जोंनि हारियाव बेबायदि बाहायबाय थागोन आरो बेखौ जोङो भबिस्वत माबा मोनसे माने बर'नि मोनसे आखुथाय बै आखुथायखौ जों बेवहायनो मोननो हायो जोंनि बर' हारिया माने जोबोद जौगानाय हारि आरो बे जौगानाय हारिखाय जों जेब्लायबो गावनो दानानै गाननानै गोबांफोर फावथिनाफोर दिन्थियो आरो बेबायदिनो सिनायथि होयो बर' माहारिखौ आरो बेबायदिनो गोबां मेथाइगिरिफोरा खनगिरिफ्रा मेथाइ खननानै बेबायदि गोमो गोजा आरो बेबायदिनो गोथां बेबायदि गुबुन गुबुन कालाराव दानाय लुनाय जायो आरो बेखौ जों गाननायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो फावथिनायगिरिफ्रा गाननानै फावथिना दिन्थियो आरो मेथाइ खनग्राफ्रा एबा सिंगारफ्रा मेथाइखौनो जों बेखौ जोबोद मोजां नुयो आरो बे बर' हारिनि मोनसे गेदेरसिन बे मोनसे गुन आरो बे मोनसे सिनायथि जों बेखौनो गाननो मोजां मोनो आरो दानो लुनो मोजां मोनो आरो नुनायाव जोबोद समायना नुनो हायो जों जेब्लायबो बेबायदि गावनि आखाइजों दानाय लुनायखौ जों मोजाङैनो माहोनो सोलिबाय थानाय बोहैथि दानफ्राव बोहैथि बोसोरफ्राव जों बेखौनो अरायबो मा खालामगोन जों बेबहार खालामगोन आरो बेजोंनो जोङो बेबायदि हारिमुखौ लाखिगोन बेखौनो आं बुंनाय जाबाय बयबो जाहाथे जोंनि हारिया गावनि आखाइजों दानाय लुनायफोरखौ जों गानबाय थागोन जोमबाय थागोन लुबाय थागोन आरो बेखौनो दिन्थिबाय थागोन अब्ला जोंनि हारिया गोजौ फारसे गावनो लुनानै गावनो दानानै बेखौ जों नुनो हायो खिन्थु एबा नाथाय गुबुनफोरनिया बेबायदिनो बायनानै गाननाय आरो जोंनि बर' हारिया बेखौ गावनि आखाइजोंनो लुनानै दानानै गाननाय हारि आरो बेबायदि जों जेरावबो हारि नुनो हायाखै बेखौ जोंनि बे बर' हारिया बेखौ दिनैसिम गोदो गोदायनिफ्रायनो न बर' हारिया बे दानाय लुनायखौ दाबोबाय थायो लुबोबाय थायो आरो बेखौनो गारनानै जोङो समायना मिथिंगायाव मिथिंगायारियाव गोरोबलानायखौ जों नुनो हायो आं एसेबांखिनिखौनो बुंबाय